सागर गैराज रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं भैया अच्छा भैया मुझे आपके यहाँ से फूड ऑर्डर करना था जी आप तो लिख लीजिए तो थोड़ा क्या आप मेरे को जो जो और्डर चाहिए दाल फ्राई विद बटर पनीर तंदूरी रोटी जीरा राइस एक गुलाब जामुन जी भैया आप इतना ऑर्डर आप कर दीजिए भैया आप इस में कर दीजिएगा छः छः कर दीजिएगा हाँ भैया एक करियेगा जी जी अभी आप जितना जल्दी पहुँचा सके आप उतना जल्दी पहुँचा दीजिए बस इस बात का ध्यान रखें कि जो खाना आएगा वो एकदम गर्म हो और थोड़ा शुद्धता के साथ में लगभग होगा पंद्रह बीस मिनट का रास्ता तो आप कोशिश करिएगा कि दस मिनट बीस मिनट में पहुँच जाएँ अच्छा अच्छा तो ठीक है भैया कोई बात नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा थोड़ा जल्दी हो जाए हाँ लिखिए लिखिए लिखिए जी लिखिए ई फोर्टी सेवेन सेक्टर सी अरेरा कॉलोनी

जी जी भैया तो ठीक है आप पहुँचा दीजिएगा आप ये सब भैया और इसमें कुछ आप कितना कुछ अमाउंट हो रहा है आप कुछ बता पाएँगे इसका भैया कैश ऑन डिलीवरी कर दूँगा मैं चलेगा भैया मैं उसी टाइम ही करूँगा लेकिन अच्छा अच्छा जी भैया जी भैया चलेगा कोई बात नहीं ले आपको पहुँचा दीजिए आप डिलीवरी करवा दीजिए जी भैया हाँ हाँ ठीक है भैया तो आप पहुँचा हाँ हाँ ठीक है धन्यवाद धन्यवाद भैया